रेसिपीके बारेमे जानयके लेल जे जे बाजारमे किताब उपलब्ध रहै छै उएह अध्ययन करब एकरा बाद हमसभ आजकल टी वी प्रोग्रामके तहत भी समय समयपर शिक्षा देल जाइ छै शिक्षा देल जाइ छै ओकरा अध्ययन करब ओकरा पहिने बना कऽ अपनेसँ टेस्ट कयल जाय टेस्ट करब यदि नीक लागत सफलता भेटत तखन हमसभ ओहि रेसिपीके तैयार करयके लेल दोसरोकेँ प्रोत्साहित करब